गोंय महाराष्ट्रा आनी कर्नाटकान ह्या राज्यां मदीं आशिल्ले एक धाकलो राज्य आसा जाका एका वाटेन अरबी समुद्र लागता ह्या दिसांन न्यूजान आयकलां आसतले तशेंच गोंय आनी कर्नाटका ह्या राज्यांमदी म्हादय ह्या नदीचे उदक कोण वापरतलो त्या बद्दल वाद चल्ला म्हादय ही न्हय कर्नाटकान राज्यांत सुरू जाता आनी व्हांवून व्हांवून गोंयांत येता ह्या न्हंये खातीरच गोव्याचो व्यापार आनी शेती वेवसाय चलता परतुं आज कर्नटकाचो सरकार म्हादय नदीचे उदक वळोवपाक सोदता कर्नाटका सरकार म्हादय नदीचेर बांद बांदून सगळें उदक आपल्याक घेवपाक चित्ता परंतु अशें जाले तर गोंयच्या इकोनोमिची वाट लागतली म्हणुनच आमकां म्हादयचे उदक वळोवपाचे ना